डिलीवरी बॉय कहाँ पर है भाई बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं आपका काफी टाइम हो गया है आप कब तक आप हमारे पास आ पाओगे हमने दो बजे का आर्डर दिया था पाँच पाँच बज गए हैं काफी टाइम हो गया आप कहाँ पर हो आपकी लोकेशन सेंड करो हमें जल्दी से जल्दी हमें लोकेशन शेयर करो कहाँ पर हो आप और बेसब्री से हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं हमारे कांटैक्ट नंबर लिख लो और जल्दी से जल्दी आन आओ आपका बहोत टाइम से हम इंतज़ार कर रहे हैं डिलीवरी बॉय हेलो डिलीवरी बॉय से बात हो रही है क्या आप सुन पा रहे हो जल्दी से जल्दी हमारे पास आने की कृपा करें